आबादारिफ्रा इदिनो खिथि खालामो आरो खिथिजों लोगोसे बिदिनो माइ माइरंबो बिजिनेस खालामो गावबो फाननो फिनो आरो माइरं सौनानै फानो आरो बेफोरखौनो माइरंखौ सौनानै फानो आबादारिफ्रा आरो बिदिनो आबादारिफ्रा गावनो गय लायो गय फानो न'खरनि खिथिखौबो फानो आरो गावबो बायफिननानै फानो थिग बिदि आरो जोङो आबादारिफ्रा बेफारबो गेलेयो सोरबा गयबो फानो टाउन सहराव सोरबा साहा बायदिसिना बेफार खालाम हैयो टाइम लायै मोसौ मोसौबो माब्लाबा बिदिनो बेफार खालामो फानहैयो आरो गावबो बायफिननानै लाबोयो उलथा बिदि आरो उलथा फालथा बिदिनो गाव गावनिबो न'खर सोलिनांगौ गथ'फोरखौ सोलिनांगौनालाय गथ'फोरखौबो नायनांगौ थाखा फैसा गैयाब्ला गथ'फ्रा स्कुलाव मा खालामगोन बेफार खालामा बिमा बिफाया खस्थ' खालामाब्ला थाखाबो थाखा फैसाखौ इसिखौबो स्कुलाव थाङोब्ला बिस थाखा थ्रिस थाखा नांखागौ दिनै गाबोन थाइबाया सोलिला थाइनैया सोलिला दिनै गाबोन दस थाखायाल' सोलियो दिनै गाबोन बेफोरखोनो बिमा बिफाफ्रा बिराद दुखु जारला खालामनानै बेफार खालामनांगौ सोरबा फिथा फानहैयो साहा फिथा सोरबा बायदिसिना बिदिनो माबा खालामनानैब्लाबो मैगं खानानैब्लाबो फानहैयो आबादाव सोरबा माना मुनि फानहैयो सोरबा दिंखिया खाना फानहैयो बिदिनो फैसा दस थाखा बिस थाखाब्लाबो पकेटनिफ्राय जोबनो नांथारा आरो बि सारेना आथोनायाथ' सोलिखाला गय खान्दिसेबो मोनखाया थिग बिदिखायनो जोंनि खिथियकफ्रा बेफोरखौनो बिदि बायदिसिना खालामनानै दुखु खस्थ' खालामनानै मैगंफोर गायनानै बायदिसिना खालामनानै बिदिनि बेफार खालामनानै जानांगौ आरो दाउआबो फानो अमाखौबो बायफिनो गावबो फियो जोलै होयो सोरनिबा अमाया दसथा गाहाम जायो मासे अमायाव सोरनाबा माबा गाहाम जायो बिनि जोलै फिनायाव बेखोनो न'आव मासे लाखिनोसै बाखिखिनिखौ फाननोसै दाउफोरखौबो बिदिनो फिनोसै देरब्लाथाय फिसा देरहां देरहांखौ फाननोसै बिबायदिनो जोलैनि थाखाय बाखिखौ लानायसै बेबायदि खालामो आरो जेनोबा बिदै गहोयो दाउ दैहोयो बिदिनो दाउ दैनानै बिदै गहोयो बिदिनो आदद खालामो दाउफोरखौ बिदिनो मोसौफोरखौबो फिसा होयो गायखेर सेरनानै फानो गावबो लोङो बिदिनो आरो बाजारनि गायखेरखौ जोंनि बर'फ्रा बारा मोजां मोना बिदिनो जोंनो न'खरनि गायखेरखौ गावनि नोजोर नोजोर सेरनायबादि गावनो फिदिंना फुदुंना लोंनायबादि खुनु माबा जाया आरो थिग बिदि आरो जोंनि बर'आ बिदि खालामगासिनो दङ जोंनि बर'आ बिदिनो खालामगासिनो दङ जोंनि बर'आबो गावखौनो गाव दा गोदोथ' जाम्बा जाम्बि दा फुरा स्ट्रं जाबाय बर'फ्रा दा दसे स्ट्रं जागासिनो दङ जि नांगौ गावखौनो गाव माबा खालामनानै एदम सहाय जुजिबाय जेनोबा उननि फिउसारनि थाखाय गथ'फोरनि थाखाय बेखौ नायो आरो जेनोबा गाव दुखु जाब्लाबो गथ'फ्रा दुखु दाजाथों दिनै गथ'फोरखौ फोरोंनो नाजायो बिदिनो दुखु खस्थ' खालामनानै फिसाखौ बेराद अनो दाव दावनो फिसाफोरखौ फिसाज्ला हौवायानो जा फिजाजो हिनजावानो जा जोंनि बर'आव दा बिराद मालायखौ नुनानै अनलायनाय जाबाय गुबुन हारिया गिदिद गिदिद अफिसार मेनाजार बायदिसिना जाबाय इनजिनियार जाबाय जोंनि बर'आबो जानांगौ लिरनाय थांखि बायदिसिना थांखि उकिल बायदिसिना पुलिस मेजर बायदिसिना आरमि मेजर बायदिसिना जानांगौ गोनां जायो बेखौनो नाजायो जे आंनि फिसायाबो जेनोथे बारग' लांथों थाखा फैसा थांथों दुखुआनो जाथों खिथि खालामनानैब्लाबो बायदिसिना मैगं जों फाननानैब्लाबो बिदि खालामो फानलु फानलु गायनानैब्लाबो बायदिसिना गायनानैब्लाबो गोखै गोला गायनानैब्लाबो दुखु खालामो खालामग्रा जाबाय दिनै गाबोन गासिबो